जेनाकि किछु साल पहिले केकरो दुर्घटना होइ जाइ छलै या किछु इमर्जेन्सी होइ जाइ छलै लोक के पास उतना पैसा छलै नहि की ओ अपन इलाज करा पै तऽ सरकार जे भारत सरकार छै तऽ ओ ई स्टार्ट करेलकै आयुषमान भारत कार्ड तऽ ओकरा मे की होइ छै की पाँच लाख तक के जितना भी इलाज होइ छै ओ होइ जाइ छै लेकिन सरकारी हॉस्पिटल मे तऽ एकरा सॅं ई फ़ायदा होले की जेकरो कोई परेशानी हो मानसिक हो कोई शरीर दिव्यंगिक हो कुछ भी हो तऽ ओकरा ओकरा सॅं फ़ायदा हो जाइ छै ओ अपन इलाज करा लै छै पाँच लाख तक तऽ एकरा सॅं बहुत अच्छा ई होइ गेल छै की लोक किछु भी होले तऽ इलाज करबा लेलकै आओर एकरा मे सरकार मदद करै छै पाँच लाख तक लेकिन ई एक बात छै की ख़ाली सरकारी हस्पताल मे होइ छै तऽ हमर हिसाब सॅं सरकार के एकरा प्राइवटो हस्पताल मे लागू करना चाहिए अब जेनाकि कोई इमर्जेन्सी मे परि गेलै प्राइवट मे चल गेलै तऽ फेर ओकरा मे दिक्कत होए जेतै तऽ ई होना चाही की लोकके इलाज सरकारी प्राइवेट दोनो मे होइ पाँच लाख तक के या सरकार ओकरा आओर बढ़ा दै तऽ आओर बढ़िऑं छै तऽ इसब अच्छा चीज छै आओर एकरा सॅं लोक के फ़ायदा होइ रहल छै आ देख रहल छी हमरो अग़ल बगल रिश्तेदार मे बहुत बहुत के एकरा सं इलाज होए छै ओहन छोटा मोटा इलाज छै लेकिन होइ गेलै फ्री मे ओ बाहर जैतिए तऽ ओकरा अच्छा खासा पैसा लागि जैतिए आओर झूठो परेशान होतिए तऽ सरकार के ई जे क़दम छै ई बहुत अच्छा लागलै आओर सरकार के एहन क़दम आओर उठाना चाही जेकरा सॅं फ़ायदा लोक के होइ आओर एहन नहि की ख़ाली जेकरा पास पैसा होए वहीं इलाज कराय सकै तऽ ई सरकार इएह अच्छा नियम लानलकै